एक लाख पचास हजार सात सौ पचास तीन लाख पच्चीस हजार नौ सौ सत्तर पाँच लाख पछत्तर हजार दो सौ पच्चीस सात लाख पच्चीस हजार आठ सौ अस्सी नौ लाख पचास हज़ार सात सौ नब्बे